हा हरि ओम ॿुधायो हा हा हरि ओम हा हा मां रेन्बो स्कूल सां ॻाल्हायां थी और मूंखे यूनिफ़ॉर्म सिबाइणी आहे हा हा त मूंखे ॿी से छोकिरा आहिनि हुननि जी यूनिफ़ॉर्म और अढाई अढाई सैं छोकिरियूं आहिनि हुननि जी यूनिफ़ॉर्म सिबाइणी आहे ठीकु आहे और जो हुननि जी जो शर्ट हूंदी हुन जे अंदरि अस्तर तव्हां थोरो कॉटन जो लॻाईंदो छो त उस हूंदी आहे न त पसीनो बि सुकी वेंदो त हीउ आहे हा हीउ त तव्हां हिकु महिने में मूंखे ॾई वठो न अढाई सौ छोकिरियूं जी और ॿ सौ छोकिरो जी मतिलबु साढी चईं सैं हा हिक यूनिफ़ॉर्म जी पंज सैं अर अरे लेकिन हीउ त ॾाढी वधीक आहे छो त मां साढ़े चईं सैं ॿार जो करायां थी त पंज सौ त ॾाढी वधीक आहे

हा लेकिन मां तव्हां खे टाइम बि त ॾियां थी न कि तव्हां पंहिंजे आराम सां ठाहियो और मां बल्क में बि त ऑडर ॾियां थी न तव्हां खे पंज हा अच्छा अच्छा ठीकु आहे उहो हुन में और मां बाकी उहो चवां थी कि जो कलर हूंदी हू तव्हां यल्लो और ग्रीन ते यूनिफ़ॉर्म ठाहिजो ठीकु आहे न न न कपिड़ो कप कपिड़ो त तव्हां खे पाण ई खरी खरीदणो आहे हा तव्हां खे ई खरीदणो आहे हा त तव्हां घटि में घटि थोरो वधाए वधाए रखो रोक मतिलबु मां वधाए रखंदमि रोक और तव्हां लटो खणी अचिजो छो त मां बि त भई स्कूल में कम कयां थी शाम ताईं मां कीअं भई लटो खणंदमि मां बि त टीचर आहियां न अच्छा त अच्छा ठीकु आहे मां तव्हां खे ॾई वठंदमि लटो और कल्ह परीहं ताईं मां अची वेंदमि तव्हां पंहिंजो एड्रेस ॿुधाए रखो अच्छा और लोकेशन लोकेशन तव्हां पंहिंजी थोरी घटि में घटि मथां मथां सां ॿुधाए रखो कि किथे आहे अच्छा अच्छा अच्छा और इहे मतिलब जो पुराना किलो आहे थो हू हू शहर जे विच में आहे न अच्छा अच्छा ठीकु आहे त न न हिक ई साइज़ जी तव्हां मीडियम साइज़ जी कंहिंजो मां हिकु मेजरमेंट तव्हां खे हिक लटो जो ॾई वठंदमि तव्हां हुन जीअं ई सभु ठाहे रखिजो हा और मां इहो चवां थी कि मतिलबु मुंहिंजा साढी चार चईं सैं ॿार आहिनि त तव्हां आख़िरी बिल्कुलु फ़ाइनल रेट मूंखे ॿुधाए रखो केतिरो आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे त मां कल्ह परीहं ताईं अची वेंदमि तव्हां सां लटो खणी करे फिर मां ॾई रखंदमि ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे हरि ओम